नमस्ते दीदी दीदी मुझे तो न हैवमोर आइसक्रीम चाहिए थी मिलेगी क्या अच्छा हाँ मैंने भी सुना था कि बालाघाट में सिर्फ आपके यहाँ ही मिलती है आइसक्रीम बाकी कहीं नहीं मिलती है इसलिए मैं आपके पास आई थी कितने पीस रखें हुए है वैसे कितने पीस रखें हुए है हैवमोर के हाँ मुझे तो केवल दस पीस चाहिए इसके

थोड़ा कम कर दोगे न दस पीस लूँगी तो दस रुपये तो कम कर सकते हो आइसक्रीम पर ठीक है न कोई बात नहीं और मैं आपके यहाँ वेनेला आइसक्रीम मिलती

ठीक है बता दो मैडम एक मिनट खस्ता नहीं खस्ता आइसक्रीम भी है क्या और वेनेला आइसक्रीम क्या बात कर रहो हो मैडम पुराना नहीं हुआ है अभी तो वेनेला आइसक्रीम और खस्ता आइसक्रीम नंबर वन पे चल रहे है तो आपका कहना है कि पुरानी चीज़ों का टेस्ट बदल जाता है ऐसा है क्या देखिए मैडम ये फ्लेवर तो इतने महंगे महंगे हैं बहुत ज़्यादा एक फ्लेवर खरीदने सौ रूपये तो हमको लगता है और अगर हमें पसंद नहीं आया तो फिर हमारा पैसा भी वेस्ट है न इसलिए क्यों नहीं हम जो यूस करते हैं हमको जो पसंद हैं हम वही खरीदें हाँ करना तो चाहिए वैसे मैडम एक मिनट वो टेन डबल चोकोबार है क्या आपके पास उसके भी दो तीन पीस नहीं बटरस्कॉच तो बहुत ही गंदा है हाँ वेनेला का दे दीजिए और मैम केक चॉकलेट पाँच सौ एम एल वाले दो पैकेट दे दोगे तो मैंने वही तो कहा न जब इसे कि आप इन्हीं को पैक कर दीजिए पहले ही उसके बाद जो आपके यहाँ के नए आइसक्रीम हैं मैं उसको टेस्ट कर लूँगी नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ बिल्कुल कर दो अरे मैडम कितने बार बताना पड़ेगा आपको मैंने वेनेला के दो बोली हैं ना वो मैंने कहा है कि आप पैक करें वेनेला को खस्ता आइसक्रीम आइसक्रीम के भी दे दीजिए तीन पीस जी और मैडम आपने पहले ही बिल बना दिया पूछा भी नहीं मैं आपके यहाँ का वो ग्रीन एप्पल वाला टेस्ट करना चाहती थी आइसक्रीम ठीक है मैं अलग से कैश दे दूँगी इसका दिखाइए मुझे टेस्ट के लिए अच्छा तो है अच्छा है इसके दो पीस दे दीजिए दो आइसक्रीम इसका दे दीजिए ये मैम फोनपे कर दे रही हूँ मैं